آپ ٹیکنیشئن شاپ سے بول رہے ہیں ہاں تو میرے کمپیوٹر میں بہت ساری پرابلم ہیں تو مجھے اس کے لیے بات کرنی ہے

میرا مانیٹر کام نہیں کر رہا اور سی پی یو ہیٹ ہو جاتا ہے بہت سلو ہے کمپیوٹر بہت سلو ہو گیا ہے ہینگ ہوتا ہے بہت زیادہ

ایک ہفتے سے

ہاں آ رہا ہے اسکرین بالکل بلینک ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد یوز کرنے پر ہاں اور بہت سلو بھی ہو گیا بہت زیادہ ہینگ ہو رہا ہے ماؤس بھی کام نہیں کرتا کیسے کیا اچھا اور ایک اور دقت ہے وہ کمپیوٹر چلتے چلتے اپنے آپ بند ہو جاتا ہے

ٹھیک ہے تو کیا کرنا پڑے گا مجھے ٹھیک ہے

اور اگر نہیں ہوئی

ٹھیک ہے ہوں ٹھیک ہے ہاں

ٹھیک ہے پھر میں دیکھتی ہوں ٹھیک ہے تھینک یو